मेरे यहाँ गणे गणेश चौठ हो गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है और मेरे यहाँ गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है और वहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ आती हैं और ढोल बजता है नगाड़े बजते हैं देन हमलोग बहुत डान्स करते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं और सबके यहाँ पूजा होने के बाद जब पूजा खत्म पूजा खत्म हो जाती है तो सबको मिठाई मिठाइयाँ मिठाइयाँ प्रसाद दिया जाता है और उसके बाद उसके बाद उसके बाद लोग डान्स करते हैं खूब नाचते हैं गाते हैं और कितने लोग तो कितने लोग तो गणेश जी का गणेश जी का वस्त्र पहनते हैं और उनके उनके जैसा तैसा हम बनकर डान्स करते हैं और अपना वह दिखाते हैं और हमारे यहाँ इतना तक मेरे यहाँ हमलोग के यहाँ हमारे गाँव में दुर्गा पूजा होती है दुर्गा पूजा में हमलोग नौ दिन का नौ दिन का व्रत रहते हैं दुर्गा पूजा नौ दिन का व्रत रहा जाता है और और और नौ दिन का व्रत रहा जाता है और हमारे यहाँ हमारे यहाँ हम कलश रखा जाता है और दुर्गा जी की बहुत अच्छी मूर्ति रखी जाती है और प्यारी लगती है देखने में बहुत प्यारी लगती है देखने में और और नौ दिन अच्छे से पूजा होती है भजन होता है शाम सुबह शाम सुबह पूजा होती है भजन होता है और कीर्तन होता है और पाठ भी होता है हमारे यहाँ हमारे यहाँ और हमारे गाँव में लास्ट के दिन दुर्गा पूजा के लास्ट के दिन इतना मेला लगता है तब मेला और मेला होता है मेला मेले में मेले में फिर दुर्गा पूजा होती है मेले में बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे बहुत कुछ मिलता है और हमलोग डान्स करते हैं दुर्गा पूजा में नाटक करते हैं और और अपने तरह तरह तरह तरह के एक्टिन्ग करते हैं दिखाते हैं अपना और और और शादी शादी विवाह में हमारे यहाँ शादी विवाह में भी लोग कान्हा जी बनते हैं और कान्हा जी बनते हैं राधिका मैया बनते हैं और लोग डान्स करते हैं और और डान्स करते करते लोग आते हैं और डान्स करते करते आते हैं और दुल्हन को ऊपर लेकर जाते हैं दुल्हन को ऊपर लेकर जाते हैं और हमारे यहाँ यह भी होता है हमारे गाँव में और मेरे गाँव में और मेरे गाँव में सरस्वती माता की भी स्थापना होती है कि होती है तो वहाँ पर भी वहाँ पर भी लोग दो दिन या तीन दिन मूर्ति रखी जाती है गाँव में गाँव में रखी जाती है फिर वहाँ पर लोग गाना बजाना आरती सुबह शाम होती रहती है अग़ैरह वग़ैरह हमेशा होती रहती है फिर लास्ट के दिन हवन होता है हवन के बाद हवन के बाद पूरे गाँव में घुमा जा घुमाया जाता है सबको दर्शन दूर दूर से घुमाया जाता है दर्शन लिया जाता है दक्षिणा दान दक्षिणा देते हैं तो लोग उसका यहाँ तक दुर्गा पूजा में भी दान दक्षिणा देते हैं देते हैं लोग तो लास्ट दुर्गा पूजा के लास्ट के दिन भण्डारा होता है गाँव में माता जी का भण्डारा होता है फिर लोग आते हैं प्रसाद खाने दूर दूर से निमन्त्रण दिया जाता है तो लोग दूर दूर से आते हैं दूर दूर दूर दूर से आते हैं खाने के लिए फिर सरस्वती पूजा में भी खिचड़ी बनती है उसका भोग लगता है खिचड़ी का भोग लगता है कान्हा जन्माष्टमी के दिन होता है तो जन्माष्टमी के दिन तो उनकी छठी होती है ना लास्ट के दिन छह दिन के बाद यहाँ पर फिर उनकी पूजा होती है वहाँ पर यह प्रसाद मिलता है दुर्गा पूजा में दुर्गा पूजा बहुत अच्छी धूमधाम से मनाई जाती है यहाँ फिर एक फिर गणेश जी का गणेश जी का रखा उनका भी लास्ट के दिन भण्डारा होता है भण्डारा होता है और सबको प्रसाद दिया दिया जाता है सबलोग ग्रहण करते हैं प्रसाद उसके बाद हमारे गाँव में एक माधवानन्द बाबा का मन्दिर है वहाँ पर वहाँ पर पूजा पाठ होता है अच्छे से पूजा पाठ होता है वहाँ फिर वहाँ पर यज्ञ भी होता है वहाँ पर मेला भी लगता है मेला भी लगता है और और मेला भी लगता है वहाँ पर अच्छी अच्छी वहाँ पर बेस्ट व्यवस्था है सबलोग पूजा करते हैं हनुमान जी भी हैं वहाँ पर माधवानन्द बाबा भी हैं भोलेनाथ का भी मन्दिर है वहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं दूर दूर से आते हैं बा अपने बाल उतरवाते हैं वहाँ पर फिर वह वह क्या नाम है घर पर आकर भण्डारा करवाते हैं भण्डारा करवाते हैं फिर भण्डारा करवाकर फिर उसके बाद दशहरा का मेला लगता है हमलोगों के यहाँ दशहरे के मेले में तो बहुत मज़ा आता है सबको दशहरा का मेला हम हमलोग देखने जाते हैं मेरे गाँव के सबलोग देखने जाते हैं दशहरा का मेला वहाँ पर रामलीला होती है सबलोग एक वही कान्हा जी बनता है कोई दुर्गा माँ बनता है कोई सरस्वती माता बनता है कोई कोई भोलेनाथ बनता है कोई कुछ भी बनता है पार्वती मैया बनता है बहुत अच्छा लगता है देखने में देखने में लगता है हमारी दुर्गा पूजा नौ दिन की होती है नौ दिन का व्रत होता है वहाँ पर दुर्गा पूजा में वहाँ पर हमलोग नौ दिन अच्छे से पूजा करते हैं सुबह शाम मन्दिर में जाकर मन्दिर में जाते हैं हर कीर्तन करते हैं पूजा पाठ करते हैं अच्छे से और पूजा का सुबह शाम उनको दीपक जलाकर उनका हम भजन होता है कीर्तन होता है पाठ बैठते हैं कितने लोग नौ दिन का व्रत रहते हैं कितने कितने लोग उन दो दिन का रह छठ एक नहीं होती है छठ दो दिन की होती है कोई तो जो नौ दिन का रहता है नौ दिन दीपक जलता है और जो दो दिन का रहता है तो वह लास्ट के दिन दीपक जलता है और रोज पूजा तो करते ही हैं लोग ऐसे ही और हमारे गाँव में ऐसे ही मनाया जाता है और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ तक यह आता है शिवरात्रि आती है शिवरात्रि में भी हमलोगों के यहाँ पूजा पाठ होता है बहुत सारे जाते हैं शंकर जी का मन्दिर है एक मेरे गाँव में वहाँ पर पूजा पाठ करने जाते हैं